हेलो कौन हाँ मैं श्रुति बोल रही हूँ मैंने अपना ऑडर किया था खाना ज़ोमैटो से जो अभी तक आ नहीं पाया है और मैंने अपनी फ़्रेड के लिए वो खाना ऑडर किया था और मैं रांझी से बोल रही हूँ मेरी फ़्रेड के लिए मैंने खाना ऑडर किया था उसने अभी तक वो बहुत ग़ुस्से वाली है वो बहुत देर से वेट कर रही है खाने का इंतेज़ार कर रही है पर अभी तक खाना आ नहीं पाया है हाँ भैया टेंशन तो होगी क्योंकि वो बहुत ग़ुस्सा कर रही है खाना खाने के लिए पर अभी तक खाना आ नहीं पाया है और मैंने बहुत देर पहले से आपको फ़ोन लगाया है पर अभी तक उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है कुछ आंसर नहीं मिला है हाँ पेमेंट तो मैं ऑनलाइन ही करूँगी क्योंकि मैं ऑफ़लाइन पेमेंट नहीं कर पाऊँगी तो आप जल्दी से जल्दी खाना भेज दीजिए प्लीस हाँ एड्रेस वही है रांझी नियर परिहार मेडिकल के पास में हाँ भैया वो खाना ठंडा नहीं होना चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि मेरी फ़्रेड को खाना गर्म ही पसंद है और कोशिश करिएगा कि खाना गर्म ही भेजें आप